پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا تو اس سے بڑی دقتیں پیش آتی تھی لوگ چولہے پہ کھانا بناتے تھے جانے سے پہلے دو دو تین تین گھنٹے پہلے لوگ سفر کا توشہ تیار کرنے میں لگ جاتے تھے اور اس کے بعد سے نکل جایا کرتے تھے تاکہ جہاں یہ سفر میں آسانی ہو سفر میں کھانا وغیرہ نہیں ملا کرتا تھا لیکن جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے لوگ تو ایسے ہی چلے جایا کرتے ہیں اگر کھانا لیتے بھی ہیں تو جیسا کھانا لے جاتے ہیں ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے جیسے کہ میلٹن کمپنی ہندوستان جب سے آئی تو جیسے کھانا گرم رکھتے ہیں ویسا ہی کھانا گرم رہتا ہے اس میں اور خوب آسانی سے جو ہے اس میں آرام سے لوگ سفر میں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر ملٹن کی بوتلیں بھی آئیں اس میں لے جا کر لے گئے ٹیفن کا دور آیا پہلے زمانے میں لوگ پتوں میں کھانا لے جایا کرتے تھے اب جو ہے لوگ ٹیفن کا دور چل گیا ٹیفن میں لے کے جا رہے ہیں کے لیے بوٹلیں آ گئیں اس سے لوگوں کو بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں